میرے باورچی خانے میں مکسر ہے گرائنڈر ہے گیس سلنڈر ہے او او اوون ہے جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو کھانا لذیذ اور لذیذ مطلب تھوڑا اور بہت دیر سے بنتا تھا اب یہ سب چیزیں آ گئی ہیں تو کھانا بہت جلدی بن جاتا ہے ان سے بن جاتا ہے دیر سے کہیں جانا ہو کچھ گرم کرنا ہو تو اوون میں ڈال دو تیس سکینڈ میں چیزیں گرم ہو جاتی ہیں اور کھا لو